हांव लोल्या गांवांत रावतां म्हाका म्हज्या गांवा गांवाचो खूब अभिमान आसा पूण म्हाका कामा निमित्यान पणजे ह्या शहरांत रावचें पडटा म्हाका सदांच म्हज्या गांवाची खूब याद येता जेन्ना जेन्ना म्हाका सुटी मेळटा तेन्ना तेन्ना हांव म्हज्या गांवा येतां थंय मज्जा करता गांवांत येतकीर गांवचें वातावरण पळोवन म्हाका खूब खोशी जाता आनी मनाक थंडसाणय मेळटा पूण शहरातलें वातावरण हाच्या उलट थंय सदांच गाड्याचो आवाज प्रदुशण व्हडली व्हडली बिल्डींग आ हाका लागून जीव कासावीस जाता

असलेंच थंय रावचेंच अशें दिसना गांवांत हांव ल्हानाचें व्हड जालें म्हज्या ल्हानपणांच्यो यादी म्हाका याद जातात गांवांत आसतना आमी सदांच शेतांनी भोंवतालीं शेतांतलीं कमळां काडटालीं व्हाळाच्या तांकार बसून फात उदकांत फातर मारतालीं नुस्तें धरून कुळगरांत वोचून चोरून शियाळें खावप एक वेगळीत तरेची मजा आशिल्ली गिमाळ्यात काजुच्या निमित्यान रान भोंवडेर वतालीं चारां चुन्नां खावप वडाच्यो पाराम्याच्यो झोपाळे करून ताजेर बसून झोपाळो तया च चलोवप चिंचेच्या झाडाक फातर मारून चिंचो काडप ह्यो सगळ्यो मजा हांवें गांवांत केल्यो पूण आतांच्या भुरग्याचें जग जग मात्र वेगळेंच ही मजा तांकां अजुनही किवपाक कळना पूण गांवांतय थोडी पूण शहरांतलीचशीं गांवातलीं जी भुरगीं आसात तीं मात्र अशा तरेची मजा करतात शारान तांकां अशा तरेची मजा करपाक वातावरण मेळना तीं सदांच चार चार वंटीच्या भितरच आसतात अजुनय सणाच्या निमित्यान लोक गांवा कडेन येतात आनी दिवाळी दिसरो जात्रा ह्या सणांनी तर गांव लोकांनी सदांच फुलता ल्हानपणांच्यो इश्ट मेळटात उलोवप जाता एकमेकांगेर वतात गोड धोड खातात पूण शहरान तशें आसना तांकां थंय फक्त काम आनी आपलें घर शेजाऱ्याक शेजाऱ्याक लेगीत कोण रावता हें ताका खबर आसना गांवांत एकाद्या घरांत वचून आयली जाल्यार अख्खो गांव एकठांय येता आनी एकमेकांक आदार दिता शहरात मात तशें आसना थंय कोणाचेंच कोणाक पडून गेल्लें ना आतां जीण ही आधुनीक आसा शहरात ज्यो सुविधा मेळटात त्यो गांवांत मेळना ताका लागून लोक गांव सोडून शहरांत वचपाक सोदतात पूण ताका खबर ना की ताका गांवा सारकी सोबीत जीण शहरांत मेळची ना हांव आसतां मेरेन म्हजो गांव हांव सोडचो ना सोडचें ना म्हज्या गांवाचो म्हाका सदांच अभिमान आसतलो